گیم کیا ہے گیم میں اسکول کے ٹائم سے ہی کھیلتا ہوں جب بھی مجھے وقت ملتا مجھے گیم کا بہت شوق ہے جیسا بھی ہمیں ٹائم ملا جب میں فری رہتا ہوں گیم کو کھیلتے رہتا ہوں صبح میں شام میں اور ڈیلی دن میں ایک دفعہ تو بھی میں نے گیم کے لئے ایک گھنٹہ نکالتا نکالتا ہوں اور رفتاروں سے چلانے یا دوسرے گیمنگ بولے تو میں بہت سے گیما کھیلا ریسنگ کے بائک ریسنگ کے کار ریسنگ کے بہت گیما کھیلا اور چیلنج تو مجھے کار ریسنگ میں اس میں جتنے بھی گیمس رہتے ہیں میگزیمم میں اس میں زیادہ تر جیتتا ہوں ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا اور زیادہ تر میں حصہ ہے نا کار گیمنگ سے زیادہ فائرنگ میں لیا ہوں جیسے آج کل پبجی بہت چل رہا ہے پبجی فری فائر اس میں کیا ہے کار ریسنگ آپ کو فائرنگ سب چیزیں وہ ایک ہی گیم میں سب چیزیں ملتے آپ کو اور ریسنگ کے گیم میں بہت مزہ آتا کیوں بولے تو کیا ہے ایک ایک پوزیشن پہ پہنچتے رہتے اپن ریسنگ میں اور زیادہ تر ریسنگ میں کیا ہے فاسٹ بوسٹنگ رہتا آپشن وہ بوسٹنگ آپشن کیا ہے کم یوز کر کے پھر بھی میں ریس میں زیادہ آگے آتے رہتا ہوں